बुजु बुजुर्ग लोग अनेतर अनेको तरह कऽ खेल खेलैत छै जेनाकी जेनाकी तास ओ सब हमेशा जादातर तास खेलैत छै तास आओर सङ्गे सङ्गे ओसब लूडोओ खेलैत छै बुजुर्ग लोक कऽ हमेशा लूडो तास सतरञ्ज आओर अनेक अनेको तरह कऽ गेम खेलैत छै ओसब तास ई तास सबसे हुनका सबके तास सबसे जादा प्यारा गेम छै गेम छै किएकी तासमे ओसब एक सङ्गे बैठ कऽ अपन मित्रके साथ हँसी मजाक करैत छथिन अच्छासँ अच्छासँ हँसी मजाक मिलैत छथिन ओकरासँ ओकरा सङ्गे तास खेलैत छथिन किआकी ओ तास खेलै साथ ओ अपन मित्र सङ्गे अपन पुराना याद ताजा करैत छथिन अनेको तरहके गप करैत छथिन तास खेलैत कला मऽ ओसब जादातर तासे खेलैत छथिन बुजुर्ग लोग बुजुर्ग लोग सब बुजुर्ग बुजुर्ग लोग अधिकतर तास तास खेलैत छथिन तास खेलैत छथिन जादातर किआकी किआकी हुनका सब कऽ हुन ओसब तऽ कोनो आओर दोसर गेम खेल नहि छथिन खेल नहि सकैत छथिन किआकी हुनका सब कऽ ऊमर भऽ गेलनि कि जादातर बै बैसल रही आओर तास तास एहन गेम छै जाहिमे अहाँ अहाँ बैस कऽ खेल सकैत छियै बैस कऽ खेल सकैत छी तास तासमे तासमे अनेको तरह कऽ एहन गेम आबैत छै जाहिमे अहाँ जाहिमे अहाँके जादा जादा समय लगै खेल खेलमे अहाँके मनोरञ्जनो जादा आबैए जादा आबनि बुजुर्ग लोग इएह दुआरे इहे गेम पसन्द करैत छथिन ताकि हूनका हुनका अपन दोस्त दोस्त सब दोस्त महिम सबसँ भेट भेट भऽ सकै अच्छासँ हुनका साथ हुनका साथ अच्छासँ गेम खेल सकै पुराना अपन पुराना याद ताजा कए सकै अच्छा अच्छा बात बात कऽ कऽ सकै हुनका सबसँ इहए लै कऽ बुजुर्ग लोक जादातर जादातर तास खेलनाइ पसन्द करैत छथि तास कऽ खेलनाइ पसन्द करैत छथि तऽ जखन आओर अनेको तरह कऽ गेम बुजुर्ग लोक पसन्द करैत छै ओहिमे ओहिमे लुडोओ यऽ ओहिमे अगर लूडो जादातर कम बुजुर्ग सब पसन्द करैत छथि तास सबसँ बेसी बुजुर्ग पसन्द करैए अपन दोस्त यारके साथ ताकि हुनकर हुनका पुराना पुराना याद ताजा भऽ सकै तासके तास खेलै हम अनेको जगह देखैत छी जादातर बुजुर्ग लोग अपन जादातर बुजुर्ग लोग तासे खेलैत छथि खेलैत यऽ